हँ हेलो हँ कतऽ अयलखिन हँ हँ मखानके तऽ खेती करय छी मगर हम मधुबनी जिलामे करय छी अहाँ मधुबनी जिला आउ हमर नामसँ फेमस छै मखानमे कोनो दिक्कत ने कोनो प्रॉब्लम होयत अहाँ अहाँ खाके देखियौ या अहाँ कतहु जँचबा कऽ देखियौ तऽ अहाँ मधुबनी आबि कऽ ई मखानके स्वादिष्ट हैया टेस्ट कऽ सकय छी मखानमे ई फायदा छै तऽ मखान जे छै हमर पूरा विदेश या दिल्लीमे या हैदराबादमे सब जगहमे हमर मखान जाइ छथि तऽ हमरा मखानमे कोइ आइटम जे छै उपलब्ध जे आइ मतलब तकलीफ नहि देलथि कि मतलब उ तऽ अहाँके मखाना अथी अछि छोटा अछि या बड़ा अछि हमर मखान जे छथि उ मीडियम साइज रहय छथि जे अहाँ तरातर उ नहि खीर बना सकय छी या प्रसादमे दऽ सकय छी या आकर उपचार जे छै अहाँके बहुत आगे तक जाइ छथि मखान हमर तऽ अइमे नामसँ हमर फेमस छै कोइ दिक्कत नहि छै अहाँ मखान लिअ घरपर लऽ कऽ जाउ देखियौ अहाँ टेस्टी खा कऽ देखियौ खीर बना कऽ देखियौ अहाँके कोइ दिक्कत नहि हइ एकोटा कीड़ी नहि मिलत हमर मखान जे छै एकदम विदेशी मखान जे छै ताकि हम अहाँके दुबई से हवाइ लाइनसँ आरामसँ मखान खेती बाड़ी करय छी हम गाँवमे मधुबनी जिलामे बुझलियै तऽ अहाँ ई मखान लअ सकय छी कोइ दिक्कत नहि होयत ई मखान जे छै एकर खासियत जे छै अहाँके बड़ा बड़ा कोनो छै हमरा पास तीन तरहके मखान छै तीन तरहके एगो ईगो छै छोटा मखान एगो छै बड़का आओर एगो छै ओहो से बड़का तऽ ओ तीन तरहके इएह दुआरे रहय छै ताकि कस्टमरके लैमे परेशानी नहि होइ छै जेनाकि मतलब कोइ बगारा निकलि गेलय तऽ कोइ छोटा निकलि गेलय कोइ बड़ा निकलि गेलय तऽ ओकरके छाँटि छाँटि कए रखय छियै ताकि कस्टम्मर कए लैमे परेशानी नहि होइ छै ताकि हम अहाँके आरामसँ बेच सकय छियै तऽ हमर हमर जे मखान छै पूरामे मधुबनी जिलामे फेमस छै पूरा हमर जते मखान छै पूरा डिलीभरी हमर करय छथिन किसान जते छथि तऽ अहाँ ई मखानके लअ सकय छी कोइ दिक्कत नहि हेतय हँ तऽ अब अहाँ कहियौ कि की विचार अछि अहाँके लेबाक अछि हँ हँ तऽअहाँ जे छै मधुबनी आबि कऽ अहाँ लअ सकय छी कोइ भी दिक्कत नहि होयत आओर ई जे अहाँ कम्प्लेन केने ठीक ठीक ठीक ठीक कोइ दिक्कत नहि